प्रेसके स्वतन्त्रताके बारेमे हमर राइ छै कि लोक लोकके कहनापर विश्वास नहि करै आजकलके लोक जे हइ लोकके कहनापर ज्यादा भरोसा करै छै आओर इधर उधरके बातपर धिआन नहि दै छै इसीलिए अपना बात आओर लोकके छानबीन करना चाहिअऽ न्यूज त्यूज न्यूज देखना चाहिअऽ पेपर पढ़ना चाहिअऽ अपनेसँ तब लोकके विश्वास करना चाहिअऽ ककरो बातपर नहि रहना चाहिअऽ आओर ककरो बातपर भरोसा भी नहि करना चाहिअऽ जबतक हम खुदसँ देखबै नहि खुदसँ पढ़बै नहि तबतक समझ बिना समझे हमराके लोकके बारेमे किछु बोलना नहि चाहिअऽ कोइ भी न्यूज जबतक हम ओकरा अपने आपसँ पढ़ि नहि लेबै ककरो बोललापर हमरा भरोसा नहि करना चाहिअऽ लोक तऽ अइसे लोकके अफवाह उड़ाबै छै लेकिन जे मेहनतसँ यहाँ छापि रहलै पेपर जइसे पेपर छापै हइ तऽ पेपर तऽ छपाबै तऽ थोड़ी ने अपने मोनसँ किछु भी जोड़ि सकै हइ जे लोक ओकरा बतेतै लोक वइसे छापि देतै अइसन थोड़ी ओ लोक ओकरापर जाँच करै हइ जाइ हइ मीडियावला जइसे मीडियावला जाइ हइ तऽ फेर ओकरा बारेमे ओ जानकारी प्राप्त करै हइ तब ने न्यूजमे दै हइ तब ने पेपरमे छपै हइ इसलिए ओ जाकऽ जानकारी प्राप्त करै हइ तब ओकरा जानकरी ओकरा मिलै हइ तब ने ओ छापै हइ इसीलिए लोकके भी यही रहै कि जबतक हम कोइ भी चीज जानिए नहि तबतक बोलिए नहि आओर जानिकऽ ही हम कोइ भी बात ककरो बारेमे बोलिए इसीलिए अधिकतम जानकरी लेना चाहिअऽ खुदसँ ही खुदसँ सुनिकऽ खुदसँ समझिकऽ जानकारी लेना चाहिअऽ तब हम ओकरा बारेमे कुछ बोलि सकै छिए ओकरासँ की होतै कि हम भी अपने आपमे सन्तुष्ट रहबै आओर लोकके जे हम अपने बारेमे बतेबै ओहो सन्तुष्ट होतै की चल गलत अफवाह नहि हइ ने तऽ लोक आजकल अफवाह गलत एतना फैला दै छै कि ओ ओ बोललकै ओ की बोललकै नहि बोललकै इएहमे लोक कनफ्यूज हो जाइ हइ आओर न्यूज गलत हो जाए हइ इसीलिए खुदसँ जाकऽ खुदसँ छानबीन करिकऽ पता करना चाहिअऽ आओर पेपरके पढ़ना चाहिअऽ जे भी छपल रहै ओकरा बारीकीसँ पढ़ना चाहिअऽ आओर समझना चाहिअऽ कि आखिर अइसन की वजह रहै जे अइसन लिखलकै अइसन होइल होतै तब ने वइसन लिखलकै इएह सब बात तऽ इसीलिए सबचीज जानकारीके बिना किछु नहि होइ छै बिना जानकारीके कोइ भी काज नहि करलऽ जाइ छै इसीलिए जानकार जानकारी लऽ कऽ करना चाही ककरो हम एना ब्लेम नहि करि सकी आरोप नहि लगा सकी कि ओ गलत छै ओ सही छै कि गलत